हेलो हेलो हाँ मैं बोल रही हूँ हेलो हाँ बता सकती हूँ साई पब्लिक इस्कूल आ जाइए अपने फ़ादर को ले कर जो भी डाक्यूमेंट्स वग़ैरह होगा उसको उसको ले कर आइए और यहाँ से मतलब आप बात कर के करवा सकती हैं और फिर मेरा सिगनेचर आप कौन सा टी सी लेना चाहती हैं उस पर डिपेन्ड करता है टेंथ आप को टेंथ टेंथ आप को टेंथ का लेना है तो टेंथ का मतलब आप बताइए या एटथ का लेना है किस चीज़ किस का लेना है आप बताएंगी तो ना नाइन्थ क्लास का टी सी नाइन्थ क्लास का टी सी नहीं होता है एट्थ क्लास का टी सी होता है तो एट्थ का आप ले जाइए मतलब फिर नाइन्थ में अपना एडमिशन करवा लीजिए किस में है आप किस में एट्थ का है कि नाइन्थ में अब एट एट्थ का नाइन्थ का नाइन्थ में आप बोल रही हैं एट्थ में पढ़ती हूँ तो नाइन्थ का आप को टी सी कहाँ से मिलेगा हाँ तो एट्थ का आप टी सी ले जा सकती है नाइन्थ का तो आप एडमिशन करवाना पड़ेगा आप को वो आधार कार्ड और आप सेवंथ का क्लास का रिजल्ट ले लीजियएगा आप के पास होगा ना वो ले लीजिएगा और अपने पेरेंट्स को ले कर आइएगा नहीं नहीं सेवंथ का आप ले आइएगा मैं अपना देख लूँगी सब अपने म हाँ मदर को ले लीजिएगा अरे तो ठीक है कोई बात नहीं घरवाले में किसी बड़ी सिस्टर होंगी या भाई होंगे आप ले कर आ सकते हैं नाइन नाइन ओ क्लॉक से स्टार्ट होता है थ्री ओ क्लाॅक तक नाइन ओ क्लॉक